लोकगीत जैसे हिमाचल के लोकगीत बहुत सुंदर मनोहर और प्यारे होते हैं और खली खेत खरिहान में जंगलों में चौराहों में मेलों में उत्सव में लोकगीतों की झनकार आप सुन सकते हैं और लोकगीत लोट लोक नाटक जो होते हैं ये सब दोनों उतने ही महतपूर्ण होते हैं और ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के नृत्यों को दो श्रेणियों में बाँटा गया है एकीकृत और निचले हिमाचल प्रदेश का गिद्धा और सामूहिक जो होता है वो है तो ये जो लोक नृत्य लोक नाटक हैं ये सब भारत की पहचान हैं और ये प्रत्येक समाज में लोगो के अलग अलग सामूहिक मनोरंजन का कोई ना कोई उपाय खोजा गया है लोकगीत लोक नाटक और लोक नृत्य का इसी मनोरंजन के साधन हैं जिन्हें लोग अकेले किस किसी विशेष उत्सव अवसर त्योहार एवं अन्य खुशी के अवशर पर उपयोग करते हैं लोकगीत का सर्वोच्च स्थान हैं वे लोक नृत्य और लोक नाटक की प्रेरणा है और ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जाता हैं खुशी में दुःख में इन लोकगीतों को एकल युगल समूह में बाँटा गया है यहाँ आवाज किसी गायक विशेषज्ञ की नहीं होती है यहाँ हृदय सरल निराली प्यारी आवाज होती है जो नियमों को तोड़कर मन को झँझोर कर रखती है विशेष उत्साह त्योहार मेले मेघा आते समय स्थानीय वस्त्रों आदि का गायन का प्रयोग किया जाता हैं ये तो हम अपना काम करके चले आते हैं ये नए नृत्य जो होती है नाटक ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं इनको